सूरत जो खेत्र आहे काफ़ी विकसित आहे हिनमें अधिकतर माण्हू जो आहिनि पंहिंजे रोज़गार लाइ उद्योगनि ते और स्वरोज़गार ते डिपेंड आहिनि बिज़निस करनि ते स्वरोज़गार करनि ते माण्हू हुते वधीक कोशिशि कंदा आहिनि हुनमें माण्हुनि पंहिंजो नालो बि कयो आहे जीअं सूरत जो असांजो डायमंड मार्केट आहे ॿियो ॿारनि जो सूरत जो टेक्सटाइल मार्केट आहे त हिनमें सूरत वारनि जाम तरकी कई आहे जय झूलेलाल